आमच्या गांवांनी जे कॉलेजी आसत थंयसर अशें जाय तसलें कोर्सीस थंयसर आमकां गावतात तितून अशी बी ए करपा गावता बी ऍड करपा गावता डी ऍड आसा तसाच हली आमच्या गांवान तसाच ह्याच वर्सा कोर्स स्टार्ट जाला तो म्हटल्यार नर्सिंगाचो तशीच कांयशी आय टी आसत तितून आमकां वोकेशनल आसता स्टडीझ ते करपाक गावतात आनी तसोच तुमकां ऍम ए बी करपाक जाय ती आसा कोणाक जर डॉक्टरऍट बी तसलां काय करूंक जाय जाल्यार भायर वयचां पडटा म्हणजे दुसऱ्या सिटीन वयचां पडटा नाजाल्यार बाकी सगळी सब्जीक बी ऍडाची मागीर सायन्साची थंय आसा आमच्या थंयसर आमकां करूंक गावतात